हां असां आख़िरि मूडी माण्हू आहियूं असां जा ॾाढा ॾींहं अहिड़ा हूंदा आहिनि की असांखे चित्र ठाहिणु बिल्कुलु बि न पुॼंदो आहे न वणंदो आहे इन्हनि जो ॾाढो कारणु आहे कॾहिं असांजो मूड ख़राबु आहे कॾहिं घर जी कुझु टेंशनूं आहिनि कॾहिं कुझु त कॾहिं कुझु असां चित्र ठाहिण जी प्रेरणा वठंदा आहियूं पंहिंजे वॾनि खां ऐं मां वठंदी आहियां मुंहिंजी भेण खां जेको डाढी सुठी चित्रकार आहे ऐं मां पढ़ाई कंदी आहियां त मां दैनिक दिनचर्या में ड्रॉइंग खे कीअं मैनेज कंदी आहियां की मां वधीक समय त पढ़ाई ते पढ़ाई जे लाइ कढंदी आहियां ऐं जेको कुझु समय बचंदो आहे हू मूंखे ड्रॉइंग करणु ॾाढो पसंदि आहे ऐं मूंखे ॾाढो वणंदो आहे सभिनि खां सुठो मूंखे लॻंदो आहे स्कैचिंग करणु जेको मां कंदी आहियां ऐं पंहिंजे लाइ टाइम कढंदी आहियां हिन सां मुंहिंजो मूड बि ॾाढो फ़्रेश रहंदो आहे ऐं मां सभु कुझु मैनेज करे लाईंदी आहियां न मूंखे पढ़ाईअ जी पोइ थोरी टेंशन बि घटि थींदी आहे ऐं सभु कमु सुठो लॻंदो आहे जंहिं में मूड बि मस्त फ़्रेश ऐं मूंखे चित्र ठाहिणु बेहदि पसंदि आहे बेहदि ऐं मां हिन जी प्रेरणा ना पंहिंजी भेण सां वरिती आहे धन्यवाद महिरबानी